हमसभ जे कनिगो छलिए तऽ हमसभ रेडिओ सुनै रहिए लेकिन आब तऽ हमरासभके बारेमे रेडिओके बारेमे किछु पता नहि छै लेकिन हँ हमसभ टी वी जरूर देखै छिए हमरासभकेँ बहुत सारा टी वी प्रोग्राम देखै छिए जेनाकि फिलिम भेलै बहुत ही जादा कार्यक्रम गाना जादा सुनैत रहै छिए हमसभ सीरियल जे होइ छै से सब भी अक्सर देखिते रहै छिए गऽ बड़ नीक लागै छै फिलिम सब देखैमे हमरा आरके लेकिन कहल जाइ हइ कि बहुत आदमीसभ हमरासभकेँ डाँटैत रहै हमर जे मम्मी पप्पा छथिन से सब मना करैत रहै छथिन टी वी नहि देखैले जादा लेकिन फिर भी हमसभ देखैत रहै छिए हमरसभकेँ गाना बहुत अच्छा लगै छै जेनाकि सोनू निगमके लता मङ्गेशकरजीके हिनकर सभके गाना बड़ा नीक लागै छै हमरासभकेँ बहुत ही आनन्दित आबै हइ गाना सुनैमे पुरनका जमानाके गाना भी हमरासभकेँ सुनैमे बड्ड नीक लगै छै बहुत ही आनन्दित होइ हइ टी वी जेनाकि हमसभ बहुत सारा सिरिअल देखैत रहै छिए बहुत ही चर्चित शो छै स्टार प्लसपर दै हइ हर कोइ टू थाउजेण्ड नाइन से ही दऽ रहल छै जे ई सिरिअल देखैमे हमरासभकेँ बड्ड नीक लगै छलै ये रिश्ता क्या कहलाता है हमसभ अभी भी बहुत सारा सिरिअल देखैत रहै छी जेनाकि स्टार प्लसपर एखनहि गुम है किसी के प्यार मे एना आओर बहुत सारा फिलिम भी हमसभ देखैत रहै छी हम एगो राधे कृष्णा दै रहै ओ भी देखै रहिए बड्ड नीक लगै छलै ओ स्टार भारतपर दै रहै गन हमरासभकेँ जे छै भगवान कृष्णके बारेमे बतबैत रहै हमसभ रामायण महाभारत इहोसब देखैत रहै छिए बड्ड मजा आबै छै देखैमे भगवानके बारेमे जानैके आओर पहिले एगो आओर सिरिअल आबै छलै देवों के देव महादेव कनि दिन पहिने तऽ ओ बहुत नीक लगै छलै भगवान महादेव आओर माता पार्वतीके बारेमे हुनकर विवाह कोना भेलै भगवान महादेव सबकिछु हमरासभकेँ बहुत ही आनन्दित आबै छलै बड्ड नीक छलै हमसभ गाना बहुत सुनैत रहै छिए कार्टून जे होइ छै सेहो सब बहुत देखैत रहै छिए हमसभ बहुत ही मजा आबै छै छोट बच्चाके तरह हमरासभकेँ कार्टून देखैमे बहुत ही हमरासभके जे छोट छोट भाइसभ छै सेहो सभ बहुत आनन्दसे कार्टून देखैत रहलाह अपन आर हमहूँसभ सिरिअल देखलहुँ फिलिम देखलहुँ गाना सुनलहुँ इएहसब बहुत नीक लागै छै हमरासभकेँ अच्छा लगै छै जब हमरासभकेँ कोनो काम नहि रहै हइ तभी हमसभ देखलहुँ ईसब